हैलो सर नमस्ते बस ठीक आप सुनाओ सर ठीक ठाक ओ सरतुस जम्मू रौह्न्ने हुन्ने ना सर जम्मू अगर आना होऐ ते घूमने गी जगह कोई तलब मंदर बगैरा कोई टूरिस्ट प्लेस जेह्ड़े शैल शैल न कोई तुस सनाई सकदे ओ सनाओ कुद्धर कोई मंदर

जी जी अच्छा जेह्ड़ा चन्हां दरेआ दे कोल अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा जेह्ड़ा मतलब शिव मंदर ऐ न जी जी जी जी सर और कोई''ह् अच्छा जेह्ड़े इं'या देवी हां जी हां जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल आं जी उन्दे वास्तै लोग औंदे बाहरा दे लोग बी औंदे न मतलब गड्डी शड्डियां गड्डी गुड्डियां जंदी होनियां न अजकल

ठीक ऐ फिर अग्गै मतलब कि पैहलें हुन आखदे ट्रेन बी आई गेदी हुन बारां अस आए आं ते ट्रेन बी चली पेदी हुन हैनी कटड़ा कटड़ा तक्कर

अच्छा जेह्ड़ा ओह् आखदे आं असें फोना पर पढ़ेआ सुनेआ ही कि अद्ध कुंवारी तक्कर हैलीकप्टर जंदे न पता नी उत्थुआं उप्पर बी जंदे न ठीक ऐ हुन काफी मतलब काफी ज्यादा डवैल्पमेंट होई गेई ऐ फिर इद्धर बी मंदरें च है ना अच्छा अच्छा जरूर सर ए बाह्वे आली माता दी कोई जानकारी देओ इद्धर जेह्ड़ा मंदर ऐ हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी जेह्ड़े सुक्खन जेल्लै पूरी होंदी लोकें दी है ना

आं बिल्कुल बिल्कुल साढ़े मतलब आल इंडिया तूं लाई लैओ जेह्ड़े साढ़े इद्धर राज्य जिन्ने बी हैन न लोग अजकल जंदे न मंगलवारें में सुनेआ मंगलवारें बड़ी मानता उत्थै लोक मंगलवारें रश बड़ा होंदा पेदा है नी ठीक ऐ सर अस जदूं आगे फ्ही अस तुसेंगी करगे काल ते फिर तुस स्हानूं थोह्ड़ा माता दे दर्शन कराएओ साढ़ा ठीक नीं ठीक ऐ सर शुक्रिया सर